काणकोण जिल्ल्यान खूब अश्यो लोकल स्टोरी आसा ज्यो लोकाक ना पयले काळान लोक काश्टी घालताले आनी आतां पँट यू यूज करता लोकल स्टोरी म्हणल्यार मॅडिसिनल जे आमचे चडान चड लोक आसा ते डॉक्टरा कडेन वस नाल्ले गांवटी वखद करून गांवटी वखद न्ही झाडाच्या मुळा पासून वखद घेवप आनी कसलें तें करून बरें जा आनी आमच्या आनी थिंगां भरपूर अशे प्लेसीस आसा आतां फॉर एग्जांपल मल्लिकार्जून गांवणगिरी थिंगां श्रीशराणी अशी एक मोट्टी रिच्वल जाता तें बी जात्रे टायमा आनी तें तीग जाणा मोदें करून तीग चुली घालता मनशाक दोत्ता तीग जाणा आनी मोदें उजो पेटयता आनी चोरू शिजयता एक मनशाचें रगत काडटा तेतू घालता आनी तो चोरू हा तो देवा दिता आनी फुगडी लोग फुगडी घालता आनी आबोलीं हीं तेंची फेमस आमची गोवान फेमस फूल म्हळ्या आबोलीं आनीक अशे भरपूर फोट आसात काब दे रा फोट सिक्रेट ब्लुम्स आसात झरी आसात काणकोण झरी आसा देवाची मुर्ती आसात देवळां आसात हिस्ट्रॉरिकल प्लेसीस आसा फॉर एग्जांपल सिक्रेट ग्रोज अशे खूब प्लेसीस आसा